बिबार बारनायखौ जों बेगरखौ न'आव बुथुमनानै दोनो बेखौ आरो जों बाजाराव फाना बेगर उनाव माबानो गायफिननो थाखाय फोफिननो थाखाय बेगरखौ दोनो जोलै दोनो फानहरा जोङो आरो बेखौ जायाबो बिबार रानाय गोरलैनिफ्राय राब्लासो बेखौबो जोङो मोनब्ला रानानै मोनब्लासो जोलै खालामनो थाखाय आबार खालामनानै दोनो आरो बे बिबारखौ उनाव जाथि मोनब्रै मोनबानि बिबार माबाब्लासो जोङो बे बिबारखौ

जाथनि दं नालाय बे बिबाराबो बेखौ जोङो गासैखौबो माबानानै जमा खालामनानै माबानानै फोनानै दोनो आरो बेगरखौ जोङो बिबारा जाथि मोनब्रै मोनबा फोब्लासो समायनायबो नुयो नालाय बिनि थाखायनो जों बेगरखौ फाना आरो न'आवनो दोनो जोङो बेगरखौ रानानै मोनब्लासो जोलै दोनो जोङो बेखौ बिबारनि थाखाय बिबारखौ जोङो बांसिनानो माबायाव फानहैया आरो मन्दिराव खुलुमनायावसो जोङो बिबारखौ मन्दिर खुलुमनो थाखायसो बिबारखौ जोङो थिनानै दोनो आरो बेहाय खुलुमनो गोनांब्ला जोङो बेखौ बिबारखौ खानानै मन्दिराव होयो बेखौ फानहैनाय जाया जोङो बेलेगफ्रा फानो दिसुन जोंनि माबायाव फाना बिबारखौ ओंखायनो बांसिन मानसियानो माबायोनालाय फानो नालाय जों आरो इखो फानाबो न'आवनो मन्दिरनि थाखायसो माबानानै फोनानै दोननाय जायो जों बिबारखौ